کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز کھینچی ہے جس پر آپ کو خاص طور پر فخر تھا جی ہاں میں نے بالکل ایسی چیز کھینچی ہے جس پر مجھے واقعی بہت فخر تھا اور وہ چیز تھی رنگولی ایک دن میں نے اپنے گھر میں رنگولی بنائی تھی کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ڈرائنگ زیادہ میرا مجھ سے اچھی نہیں بنتی تھی کوئی چیز مجھ سے کھینچی نہیں جاتی تھی کوئی چیز مجھ سے اچھی طرح نہیں بنتی تھی تو اس دن جب میں نے رنگولی بنائی تو واقعی وہ بہت اچھی تھی اور بہت ہی سندر رنگولی تھی میرے والدین نے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دیا میرے اپنے دوستوں کو اس کو بھیجا اور میرے جو دوست احباب تھے میں ان کو اس کو ان کو بھی بھیجا تو ان کو میری مہارتوں کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے بہت اچھا مجھے فیڈ بیک دیا اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک پکچر بھی بنائی تھی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دوست کے لیے جو واقعی ان کو بہت ہی بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور اس کے بارے میں میں نے ان کو کافی چیزیں بتائیں میں نے کس طرح مجھے اس میں میں نے اس کو بنایا کس طرح مجھے اس کو بنانے میں ٹائم لگا اور مجھے کیا کیا رنگ اس کے اندر مجھے ڈالنے پڑے اور کس کس طرح میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ساری چیزیں میں نے ان کو بتایا اس کو اس کے کارن میرا فیڈ بیک جو ان کے طرف سے آیا وہ واقعی قابل تعریف تھا